हांव मक्रंद चिपलूणकर उलयतां भटवण्यासून त्या दिसा आमी म्हापसा मार्केटांत मेळ्ळेले उगडास आसा कॅनेरा बँके कडेन पास जाल्ले पळय तनेजा खोर्ना कडेन

आहा बरो आहा बरो आहा म्हाका मातशी इन्फोर्मेशन जाय आसली तुमची तेवटेची आमगेर मातशीं सोयरीं येल्या बॉम्बेसून ते हांगा सिशोराचेर येवूंक सोदता अंजुना बागा तेवटेन तुमकां लागीं तें न्हू आ तर तें तेवटेन कितें ताणी आयकलां खंय फ्ली मार्केट कितें आसा म्हणून अंजुना फ्ली मार्केट बी म्हणून कितें आसा ते वटेन

आमी आतां भायल्यानूच यतले न्हू आमी आतां भायल्यानूच येतले न्हू

आं ओके ओके फक्त बुधवारा आंआं आं आं आतां आमी येवपाचे जाल्यार येवपाचे खंय तें एकच्युली ना हांव म्हापसा मेरेन हांव पावोवंक शकता कित्याक म्हापसा म्हाका खबर आसा म्हापश्यान पयलें तुमचें तें आसगांव आनी अंजुना खंय तें तितलें म्हाका खबर ना हय तुमची गाडी आहा जाल्यार बरें जालें न्हू आमकांय इझी जालें न्हू मातशें वळखीचेंय जालें बरें जालें भाडें आमकां मातशें सारकें थारायात चड चार्ज करनाका ना ना ना त्यो जाणा त्यो जाणा ना ना ना त्यो जाणा त्यो जाणा ना तशें न्हू तशें न्हू पूण आमी येवूंक सोदतात तुमी जर गाडी दितात जाल्यार आमकां बरें जालें आमी म्हापश्या रावता बस स्टँडा कडेन ना आमी हॅलो आमी असें करता बुधवारा आमी सकाळीं णवांक म्हापसा बस स्टॅंडाचेर पावता थंय तुमी म्हापश्या आमकां कलॅक्ट करात थंय येवन आमी तुमकांं फोन मारता न्हू हय फ्ली मार्केट आनी बाकी कितें तुमकां खबर आसतलें न्हूं थंय प्लेसी खंयच्यो पोवपाच्यो त्यो मागीर तुमी दाखयात आमकां हय हय हय हय ओके ओके हें करया बरें करून थँक यू थँक यू सर थँक यू